गोंयचे आर्ट अँड क्राफ्ट आनी चित्रकला जी आसा ती खूब प्रसिद्ध आसा हातूंत आमकां मेन म्हळ्यार शिगमोत्सव ह्या सणाक आमकां सगळ्यो गोंयचे पद्धती आनी चित्रकला पळोवपाक मेळटा तशेच वेगवेगळे कलाकार आसता तेंची कला पळोवपाक मेळटा लोकोत्सव आसता हातूंत आमकां वेगवेगळे तरेचे चित्रकला वेगवेगळे तरेचे नृत्य हे सगळें आमकां पळोवपाक मेळटा ह्या तरेन पणजे काणकोण आनी वेगवेगळ्या वाठारांनीं वेगवेगळे तरेची चित्रकला आसा